सूरत में जाम डेवलपमेंट थी आहियूं आहिनि सूरत जो पहिरियों सूरत ऐं हाणे सूरत में जाम बदलाव आयो आहे सूरत में इअं चेंज हणण लाइ जाम दिकतुनि जो सामनो थियो आहे जाम फाइनेंशल दिकतुनि जो सामनो थियो आहे अने जाम पॉलिटिक्स जो बि सामनो थियो आहे जाम माण्हू इअ चेंज खे एक्सेप्ट करण चाहींदा आहिनि जाम हिनखे अपनाइण चाहींदा आहिनि ऐं जाम अपनाइण न चाहींदा आहिनि जीं की हाणे सूरत में मेट्रो चालू थी वई आहे जाम ब्रिजिस ठही विया आहिनि जंहिंसा जाम सहुलियत थी वई आहे हिकु जॻह खां ॿी जॻह में घटि टाइम में पहुंचण ई सूरत हिकु अहिड़ो शहर आहे जे डेवलपमेंट स्माटस्ट सिटी में अची वियो आहे सूरत जाम प्रॉब्लम फेस कयईं उहो फाइनेंशल हुजे या फिर कोइ सोशल हुजे अने माण्हूनि खे मनाइण में कोइ चेंज अपनाइण में उन में बि सूरत जी कॉर्पोरेशन सूरत मुंसिपल कॉर्पोरेशन खे जाम दिकतुनि जो सामनो करिणो पियो आहे इन लाइ सूरत जाम नंढे खां नंढे शहर खां अॼु जाम सुठी सिटी थी वई आहे हिकु सूरत इस वन बहुत सुठी सिटी अ सिटी थी वई आहे गुजरात में हिकु स्माट सिटी डायमंड सिटी सूरत खे चवंदा आहिनि सूरत त जाम अ डेवलपमेंट जो फेस खणी आयो आहे जाम सुठी डेवलपमेंट कई थी अञा बि सूरत में कुझु अहिड़ी जॻहूं आहिनि जे डेवलपमेंट कोन्हनि जो जाम पुठियां आहिनि जीअं की अञा बि सूरत में जाम जॻहुनि ते पाणी भरिजी वेंदो आहे जाम जॻहूं अहिड़ियूं आहिनि जंहिंजा रोड सुठा न ठहियल आहिनि जंहिंजा रोड में ऊबड़ खाबड़ आहिनि त उन खे बि अञा सूरत मुंसिपल जो कॉर्पोरेशन उन्हनि खे इन्हनि सभिनि शयुनि ते बि ध्यानु ॾियणों घुरिजे अगरि असांखे कोइ अगरि कोइ असांखे इअ शयुनि लाइ चवणो आहे की इहे सभु शयूं सुठी कयो त असांखे हिकु लैटर लिखिणो पवंदो जंहिंखें असांखे सूरत मुंसिपल कॉर्पोरेशन खे इन्फॉम करिणो पवंदो की हीअ जॻह ते हीअई आहे अञा उन्हनि ते विद इन सेवन एट सत ॾींहनि जे अंदर न त उन्हनि शयुनि ते एक्शन खणी अचनि में इंदो